सुबुह जो जडहिं मां पार्क वेंदो आहियां मुंहिजा पहिरीं जा ॿ चकर जंहिंजो अपर राउंड पंज सौ मीटर जो आहे हुनजो मां पर राउंड मूंखे ॾेढ मिंट जे आसे पासे में लॻंदो आहे जो मां ॾुकी करे पूरो कंदो आहियां शुरूअ जा ॿ चकर मुंहिंजे ॾेढ मिंटे जे में थी वेंदा आहिनि पर राउंड ॾेढ मिंट लॻंदो आहे मूंखे हुनखां पोइ जा जेतिरा बि चकर हूंदा आहिनि मूंखे ॿी मिंटे खां वधीक लॻंदा आहिनि बाक़ी मां चाहिंदो आहियां की मां मुंहिंजो अहिड़ो र्स्तो स्टैमिना थी वञे की मां शुरू जा टे चकर जो आहे मां हिकु मिंट जे अंदरि ई मां कंप्लीट करी वठा हो बि मां चाहिंदो आहियां और मां पंहिंजे राउंड जी क्वांटिटी बि जो आहे वधाइण चाहिंदो मां चाहिंदो आहियां की मां घट में घटि रोज खां सत खां अठ चकर मां रोज लगाया हे मां चाहिंदो आहियां